मुजफ्फरपुर जिले में धान गेहूँ गन्ना गन्ना और मक्का इत्यादि का खेती होता है जैसे कि हम जानते है मुजफ्फरपुर जिले मुजफ्फपुर की लीची पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि मुजफ्फपुर ही ऐसा जगह है जहाँ पे लीची की खेती सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा सबसे अधिक होता है और यहाँ की लीची जगह जगह जैसे कह सकते हैं पूरे जिले या फिर पूरे राज्य पूरे देश में जाते हैं और वहाँ पे सब लीची की